دہلی ریاست اپنے صحت کی دیکھ بھال کے لیے جو بڑھتے خرچے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے دہلی ریاست جس میں وہ بہتر سہولتوں کی موثر استعمال ہے اسی طرح بہتر صحت کی سہولتوں کی فراہمی ہے تاکہ کسی طرح کی کسی کسی مریض کو دقت نہ ہو اسی طرح اس کی صحت ٹھیک رہے اور پھر صحتیابی کی پولیسی جو ہے اس میں تھوڑی سی توسیع کر دی جاتی ہے تھوڑی تبدیلی کر دی جاتی ہے اور اسی طرح عوام کو تعلیمی طور پر اس کو آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ اور ان سب چیزوں کو کافی بڑھاوا دیا جاتا ہے چیزیں تاکہ بہتر ہو سکے اس کے علاوہ صحتیابی اداروں کی بہتر بناوٹ اور اس کی سجاوٹ اور جو ٹکنالیجی ہے ان سب کا استعمال کیا جانا تاکہ افراد سے زیادہ ٹکنالوجی پر یہ ہو اور وقت کم لگے اور چیزیں بہتر ہو سکے اور صحتیابی خدمات کی فراہمی کی بہتر منصوبے ہمیشہ کی جا کیے جاتے ہیں